जी रुपासी इस्टेसनर से बात हो रही है जी मैम मुझे ना मैं अपने बेटे के लिए सामान खरीदना था तो आपको कॉल किया हैगा नहीं अभी तो वो है नहीं मेरे पास उसने मुझे लिस्ट दी थी कि पापा ये ये ये सब लेके आना है तो मैंने आपको कॉल कर दिया हैगा हाँ मुझे ना टेंथ की बुक चाहिए थी पूरी और कॉपी वगैरह चाहिए थी तो आप उसका बता सकते हैं कितना पेमेंट होता है नहीं नहीं मुझे पूरा पैक चाहिए और सी बी एस सी पैटर्न का चाहिए हैगा

तो ये तो टोटल साढ़े तीन हजार बहुत महँगा नहीं हो जाएगा इसमें कुछ लेस नहीं होगा कितने परसेंट डिस्काउंट किया है जी जी टेन परसेंट डिस्काउंट इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता ट्वेन्टी परसेंट डिस्काउंट तो मैं ले लेता और भी चीज़ें लेनी है ना क्योंकि मेरे को अच्छा तो इसके साथ आप वो पेन पेन्सिल का पूरा बॉक्स और कलर के भी आप बॉक्स दे सकते हैं और पेंटिंग बुक होती है वगैरह जो क्लास में लगती है वो भी हाँ हाँ अब पूरा नहीं पूरा बॉक्स चाहिए बार बार कौन लेने जाएगा इसलिए पूरा बॉक्स ही चाहिए था उसका मुझे पेंसिल आप वो रेड कलर की नटराज आती है आप वो रख सकते हैंगे रबर में भी वही हाँ डोम्स हाँ ठीक है डोम्स भी चल जाएगा अच्छी कंपनी है वो उसके भी अच्छे चलते प्रोटेक्टर हाँ नहीं वो वॉटर कलर और इस्केच पेन आप रख सकते हैं कि वॉटर कलर वो कर लेगा उसके ऊपर इस्केच पेन से हाइलाइटिंग कर देगा वो हाँ और इसका पूरा पेमेंट आप कैस लेंगे या ऑनलाइन मैं आपको दे देता हूँ और डिलीवरी आपके यहाँ से होती है क्या

हाँ और आपके यहाँ पे डिलीवरी चार्ज कुछ लगता है या आप लोग घर पर आकर दे देते हैं ये सामान या मुझे आना पड़ेगा दुकान निःशुल्क है जी जी जी मैं आपको अपने घर का एड्रेस बता देता हूँ आगा चौक हैगा आगा चौक पर आके आप कॉल कर सकते हैं तो मैं आ जाऊँगा वहाँ पर लेने के लिए हाँ हाँ आगा चौक आशीर्वाद उत्सव के पास पाइन होटल आशीर्वाद उत्सव